जैसे कि यात्राके दौरान टेम्पूवाला रिक्शावाला बसवाला सब सही टाइम पर पहुँचै छै कोइ दिक्कत नहि होइत छै जैसे कि टेम्पूवाला टेम्पूवालाके पास कोइ चोर चकारीके चोरी चकारी नहि होइत छै जहिसँ कि बसमे सब चीजके सुविधा छै जाहिसे कि चोरी नहि होइत छै आ सीटके सुविधा छै एसीके सुविधा छै सही टाइम पर पहुँचाबै छै यादगार मिलैत छै

टेम्पू वाला सही टाइम पर पहुँचाबै छै रोड बाट कऽ सुविधा बढ़िआँ छै जहि टाइममे पहुँचना छै उसी टाइममे पहुँचाबै छै बसवाला कोइ सारा चीजके सुविधा छै सीट जैसे कि सीट आ एसीके सुविधा छै सब चीजके सुविधा मस्त छै यादगार बहुत अच्छा होइत छै सब चीज सुविधा बढ़ियाँ छै